असां पंहिंजे घरु सां गॾु घरु जे पासे में बि साफ़ सुथुरो रखिंदा आहियूं हुन जे करे असांजो जेको बि कचिरो हूंदो आ उहो असां कचिरा पेतीअ में विझंदा आहियूं ऐं हुन जे अलावा साफ़ सुथुरो रखणु जी कोशिशि कंदा आहियूं पाणीअ सां उघिंदा आहियूं पोचो लॻाईंदा आहियूं ऐं झाड़ू बि लॻाईंदा रहंदा आहियूं ऐं अॻरि कंहिं भुल में फिटी बि कयो कचिरो त असां उहो कचिरो खणी करे कचिरा पेतीअ में विझी छॾींदा आहियूं छाकाणि त पंहिंजे घरु सां गॾु गॾु असां खे आसि पासि में बि सफ़ाई करणु ज़रूरी घुरिजे हुन सां असां बीमारियूं सां दूर रहंदा आहियूं